अ बुंनाय औ पात्ता लानाय माने नों काउन्टारनि सिङाव हाबनाय दुइ आरो बेयावनो जायोना नोङो बेयावनो मेनेजार सासे दंना बे बरुवा होननाय बेनाव बेनावसो बानायो गाहायाव अ बिदिसो जादों नामा आरो बे आंथ' आंथ' बाहाय बेस्थ' थाबाय थायो देसुन आं बाहाय बेसथ'आव थाबाय थायो माने अफिसनि काम मथे जेनेबा बे एकाउन्टनि खामानिखौ बे गाहायावनो मावो बे टिन नामबार काउन्टारावबो जागौमोन नों दा एमारजेन्सि माने नों गाहायाव फैबानो लोगो मोनगोन गाहायाव बेयाव फैबानो आंथ' बाहाय बेस्थ' थायो ना आंखौ लोगो मोनाबो जानो हागौ जागोन जागोन नों फैबानो बेयाव बानायनो हागोन बे गाहायावनो मोनो बे टिन नामबार काउन्टाराव नों हाबनानै बरिया बेयाव मेनेजार सासे जयो थिन नामबार काउन्टाराव थिन नामबार काउन्टाराव हाब बेयावनो एकाउन्ट बानायो गोदान दाथ' आं आरो एकाउन्टनि खामानिखौ आं मावाना एकाउन्टनि खामानिखौ आं माउथ'वाखै दे अबयसे नों फैबा आं मावना होसिगोन दे होमबा नों आंखोनो लोगो हमफै समफोरफोर खिन्थु बे आंखो लोगो बे गाहायाव थिन नामबारआव होग्रो जायाबा आंखौ लोगो हमबानो जाबाय दे